गाँव में हम लोगों बहुत पशु पशु पालन हम लोग करते हैं जैसे गाय भैंस पालते हैं बकरी बकरी पालते हैं तो बहुत आदमी अपना अपना सुविधा के लिए पालते हैं और बहुत आदमी आपना अधिक जो बड़ा करके बेच लेंगे इससे बिजनेस करेंगे मतलब फार्म खुला हुआ है कोई बकरी फ़ार्म खोलता है तो कोई एक थोड़ी ना रखता है रखता है अनेकों रखता है वैसे ही गाय भैंस हो गया तो गाय को रखते हैं बहुत आदमी जो हमको दूध दूध के भी दूध के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा उसका उसके बाद उसको उसके गोबर से खाद बन जाता है खाद वे सब चीज़ मतलब खेत में पटाने में बहुत अच्छा रहता है ज़्यादा काम करता है साग सब्ज़ी में उसका खाद और खाने में दूध भी गाय के बच्चे लोग को भी देना चाहिए क्योंकि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है स्वस्थ होता है बच्चा को पिलाना चाहिए तो बहुत लोग यह सब चीज़ सुविधा के लिए पोसते हैं और बहुत लोग अपना सोचते हैं की इससे हमको आगे मुहे बढ़ना है एक से दो दो से चार करके इसे बेच लेंगे और बहुत भैंस को जिसको भैंस का दूध अच्छा लगता है वह भैंस पो पालता है जिसको बकरी मतलब बकरी पालन करना है तो बीस गो पच्चीस गो बकरी का फॉर्म खोल देता है और बकरी पालन करता है उस वह सब चीज़ पर बहुत मतलब गाँव में हम लोग करते हैं और जैसे हो गया बकरी कोई कोई तो मुर्गा फार्म करता है बकरी पालन करता है यह सब चीज़ के लिए तो सरकार अब सब चीज़ लॉन भी देने लगा है बहुत सुविधा कर दिया है पहले इतना नहीं था लॉन देता है पशु पालन के लिए सरकार तो अब लोग बहुत सारा इधर उधर नहीं भटकते हैं आदमी लोग और वही चीज़ करते है काम में लगे हुए रहते हैं और मतलब वह सब चीज़ से अपना मन भी भुलाया रहता है जो कोई धंधा करेंगे तो आगे मुहे मेरा परिवार बढेगा इसीलिए सब लोग अपना अपना रोज़गार करने लगे है सरकार से अपना पूँजी नही है तो सरकार से पैसा लेकर भी लॉन लेकर भी करते है कोई कोई चीज़ का दिक्कत नहीं रहता है घर में खाने के लिए दूध गाय अथी मतलब उसका गोबर से खाद बनता है खेत में पट्टा है